राजस्थान में कई प्रकार के प्रमुख खेल संगठन हैं जैसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारतीय हॉकी महासंघ अखिल भारतीय शतरन्ज महासंघ भारतीय वॉलीबॉल संघ ऐसे आदि ऐसे कई हमारे प्रमुख खेल संगठन हैं जैसे ऐसे प्रमुख खेल भी है जैसे की हॉकी हो गया शतरन्ज हो गया वॉलीबॉल हो गया आदि ऐसे हॉकी में जो खिलाड़ी होता है दो टीम होती हैं खिलाड़ियों की जिनमें से वो खिलाड़ी होता है उनके पास हॉकी स्टिक होती हैं वह हॉकी स्टिक से बॉल को हिट करके उन्हें कुछ भी करके गोल में डालना होता है जिस टीम के ज़्यादा गोल हो जाते हैं वह टीम विजेता होती है अब जैसे शतरन्ज है इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं दो खिलाड़ियों के पास होते हैं जैसे घोड़ा जोकि ढाई कदम आगे बढ़ता है प्यादा एक कदम आगे बढ़ता है हाथी आगे और आगे और उल्टा सीधा चलता है ऐसे कई गोटियां होती हैं जिन्हें ऐसे उनके उनके साथ चलाना होता है तो ऐसे और इंड में अंत में जो खिलाड़ी होता है वो दूसरे खिलाड़ी के राजाओं पर शेयर लगाता है शेयर मतलब होता है जो जो दूसरा खिलाड़ी होगा उसके पास कोई आदि कोई भी चल नहीं बचेगी चलने के लिए इस तरीके से गेम को खत्म किया जाता है और जो खिलाड़ी है जो ये लगा जो शेयर लगाता है वह उस टीम का वह उस खेल का विजेता कहलाता है